आं गार्डेनिंखौ उन्दै समनिफ्रायनो आङो सोलोंदोंमोन आंनि नखराव जिथु ओह आंनि बिमा जायहा गार्डेनिं खालामनो मोजां मोनो आं बिनिफ्रायनो आङो बे सोलोंथाइखौ आं सोलोंनो हादों मानो होनबोला आं उन्दै समनिफ्रायनो आं नुबोदों न' खाथियावनो जा गोबां बिदिनो फिसा फिसा गार्देनिं खालामो जानायनि ओंख्रिफोर बुंनो थाङोबा लाइ आरो बिदिनो बिसर आरो बान्धा खबि फुल खबि ब्रखलि बेफोर बायदि बायदि मैगंफोरखौ गायनाय जायो आं बिनि बि आंनि बिमानिफ्रायनो आङो सोलोंनो हादों आरो बिथां आरो बिदिनो बिबार गायनाय गार्डेनिं बिदिनो मोजां मोनो मानो होनबाला जोंखौ बिबारा गोबां जोंनि दुखु समाव जोंखौ सहाय खालामो जोंखौ खुसि खालामो बिनिखायनो आङो गार्डेनिं खालामनो मोजां मोनो आरो जोंनि आबहावाखौबो मोजां लाखियोलाय बिखायनो जोङो ओह गायनो बा गार्देनिं खालामनो जोङो मोजां मोनो